हँ कहू की हाल हँ हँ हूँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हूँ हँ हँ

हूँ

हँ हँ हँ हँ से तऽ बुझल अइ हूँ हमरा तऽ जजुआर गाँव बड सुंदर लगैया एतऽ पर हरेक किछु बहुत अच्छासँ होइत छै दुर्गे पूजा बहुत धूम धामसँ मनायल जाइत छै बहुत अच्छा लगैया हमसब हूँ हँ हँ हूँ हूँ हूँ हँ हँ हम्म बहुत जादा सुंदर आओर सब आओर सब बढ़िए अई अहिंँ कहू हँ हँ हँ हँ धीरे धीरे धीरे धीरे बनिये जेतै की तखन हँ तखन आब होयबे करतै हँ बहुत बड़ा महानगरी छै जजुआर गाँव

सब छै हँ हँ से छै हूँ हँ ठीक अइ तऽ हँ ठीक छै ठीक छै